میں نے ایک فوٹوگراف كھینچی تھی جوكہ ایک بہت ہی بہت ہی جو بیکورڈ جو بھیک مانگتے ہیں جو وہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ہم ایک این جی او كے تھرو گئے تھے تو وہ این جی او جو ان كو كچھ بھی دے رہا تھا كپڑے وغیرہ كھانے كا سامان تو ہم ان كے ساتھ گئے تھے تو ہم نے ان كی فوٹو كھینچی تھی جس كا مجھے بہت بہت احساس ہوا كہ اگر ہم كسی كو كوئی چیز دے رہے ہیں خاص كر ایسے غریب انسان كو جس كو اس كی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم اس كی فوٹو كھنیچ رہے ہیں وہ وس كیا فیل كر رہا ہوگا مطلب كہ ہم ان کے اوپر احسان كر رہے ہیں ان كو ان کو جتا رہے ہیں تو وہ مجھے بہت فیل ہوتا ہے كہ ہم اگر كسی كو كچھ دیں تو وہ باقاعدہ پردے سے دیں نہ كہ اس كو شو آف كر كے دیں